नमस्ते नमस्ते भाई साहब हाँ बताइए

देखिए कास्ट सिस्टम के लिए हमारे पास काफ़ी सुविधाएँ हैं आप अपना आधार कार्ड पैन कार्ड और सारे डॉक्यूमेंट्स में डाल दीजिए फिर उसके बाद आपका प्रोसीजर देखते हैं कैसे क्या है और उसमें कार्य चलता रहेगा चालू कर देते हैं और कितना कितना कितना लोन चाहिए आपको

ठीक है ठीक है वह फिर जैसे हाँ तो एक जैसे है फॉरटी पर्सेन्ट फॉर्टी पर्सेन्ट चल रहा है इसमें प्रेजेंट टाइम में हाँ हाँ फ़ोरटी पर्सेन्ट चल रहा है और उसी के हिसाब से आपको लग जाएगा और को कोई भी ऐसे कोई नहीं है इस में सब कुछ बहुत आसान है आप आइए मैं आपका मैनेजर साहब से मिलकर आपकी आपका आई डी या जो है बात करवा कर आपका लोन पास हो जाएगा लेकिन आप उसके सारे डॉक्यूमेंट लाकर दिखाइएगा तो पहले तो सही उसमें आपका सिबिल चेक करेंगे हम उसके बाद ही आगे बढ़ा कार्य कर पाएंगे

हाँ यह बात अपने कही अच्छी बात कही है अगर मैं मनेजर साहब के साथ से बात करने पर हाँ कुछ हो सकता है लेकिन अगर आपके जब पहले आ आइए तो दीपावली का समय देखिए नज़दीक है आप जितना जल्दी करेंगे उतना ओ अच्छा है नहीं तो फिर उसके बाद में क्या होगा कि दिक़्क़त आने लगेगी कि भाई समय नहीं है इस समय प्रेजेंट टाइम में नहीं हो पाएगा तो आप जितना जल्दी पास करा आप आप करा देंगे वह ठीक है आपके लिए बेहतर रहेगा

देखिए आपका जब पहले आप बात रहे हैं कि मैंने पुराना लोन लिया है उसका मैंने मेरे पास सिबिल अच्छा है तो सिबील का एक आपको ओ नोटिस जो अगर हो लेते आइएगा नहीं तो फिर इसके अलावा आपके पिछली जो प्रॉपटी थी आपके पास घर का हो या फिर ऐसा हो कुछ हो तो लेकर आएंगे तो ज़्यादा बेहतर है आपको तुरंत

मिल जाएंगे कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे कि आदमी का लोन तो कभी पहली बार ले रहा है तो वहाँ पर तो आपको सिक्युरिटी लगाना ही लगाना है और जब उसके लोन